पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत सारी तरह कि नौकरियां और भूमिका उभर के सामने आई हैं जैसे कि यूट्यूबर कन्टेन्ट क्रेयटर ट्रैवलर कॉमेडियन आदि जैसे और आज कल के लोगों को घर से काम करना यानि कि डिजिटल वर्क करना बहुत पसंद है और यह चीज अच्छी भी है और कहीं पे बुरी भी है जैसे कि अगर हम वर्क फ्रॉम होम लेते है तो हमारी जो सैलरी है यानि कि जो हमारी तनख्वाह है वह कम आती है और इसका लाभ हमारी कंपनियों को होता है तो एक प्रकार से कंपनियों के लिए अच्छा है तो हम लोगों के लिए बुरा भी है तो वर्क फ्रॉम होम करने से हम लोग थोड़े से आलसी हो गए हैं हमारे काम के प्रति क्योंकि वह जो हम घर से काम करते हैं तो वह हम अपने तरीके से ही करते हैं अपने समय के अनुसार करते हैं लेकिन काम अगर अपन अपने ऑफिस जाके यानि कि दफ्तर जाके करेंगे तो टाइम से और टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे लेकिन अगर घर से काम करेंगे तो अपने ही टाइम के अकॉर्डिंग कम करेंगे तो इसीलिए कुछ सालों में ये जो नयी नौकरियां आई हैं वर्क फ्रॉम होम आया है तो यह अच्छा भी है कहीं पर कहीं पे बुरा भी है